अस अपने आस्सै पास्सै जिन्नी बी जगह जां अपने घर बिच्च साफ सफाई दा पूरा ध्यान रक्खने होन्ने आं अपने घर साफ करने आं जिन्ना बी कूड़ा जेह्ड़ा कूड़ा कर्कट जेह्ड़ा ओह् अस सारा गै डस्टबीन च साढ़े म्हल्ले दे गलियें बिच्च डस्टबीन लग्गे दे न गौरमैंट ने लगोआए दे न ओह् सरकार ने ओह्दे च अस ओह्दे बिच्च जेह्ड़ा सुक्का जेह्ड़ा कूड़ा ओह्दे बिच्च इक बिच्च पान्ने आं इक साइड होऱ जेह्ड़ा गिल्ला गिल्ला कूड़ा होंदा ओह् अस इक साइड पान्ने आं पान्ने होर फिर जेह्ड़े कर्मचारी न ओह् इस जिसलै एह् डस्टबीन भरोची जंदे न ते इ'नें डस्टबीन गी चुक्कियै दूर लेई जंदे न दूर एह्दे बिच्चा मशीना बिच्च एह् करियै इसी मिक्स करियै खाद त्यार कीता जंदा ऐ होर एह्दे बास्तै गौरमैंट साफ सफाई दा पूरा ध्यान रक्खने बास्तै होर सरकार ने हर म्हल्ले दे म्हल्ले दे बिच्च इक साकिट पिट बनाए दा ऐ तुस एह्दे च जिन्ना बी गंदा पानी जां वेस्टेज पानी जेह्ड़ा होंदा ऐ सारा पानी साकिट पिट बिच्च ओह् चली जंदा जेहदे कन्नै सानूं अपने घर गी हाईजीनक ग'ली म्हल्ले गी हाईजीनक रक्खने दा अस रक्खी सकने आं एह्दे बास्तै एह्दे कन्नै सानूं बड़ा गै शैल फायदा होंदा अस बड़ा गै शैल मसूस करने आं अपने घर गी हाईजीनक करने बास्तै इस चीज गी बड़ा स्हेई समझंदे आं कि जेह्ड़े सरकार ने साकिट पिट हर इक म्हल्ले दे घरै च बनाए दे न अस अपनी सरकार दा बड़ा बड़ा धन्याबाद करने आं